तरण में मुंहिंजो पसंदीदो स्थान त समुझो नंढी अहिड़ी नदी चवाए जे एतिरी ऊंॾी न छोके इलाही गहिरी नदी हुजे त मां मां जीअं पहिरियां चयो इयं मूंखे ॾप लगंदो आहे पर नदी हुजे या तलाउ असां पासे हिकिड़ो तलाउ आहे जेको इलाही मशहूर आहे हुन तलाउ में असां ॿ ॼणा असां गॾ सनानु कंदा आहियूं हिकिड़ो कुंड आहे हुन कुंड में वेंदा आहियूं अहिड़ी रीते मूंखे समुंड में अञा ताईं मां कोन तरंदो आहियां छो त समुंड जो पाणी इलाही गहिरो हूंदो आहे तंहिं करे ॾप लगंदो आहे तंहिं करे समुंड में अञा कोन तरिया आहियूं पर हिक नदी आहे ऐं हिकिड़ो जीअं मां तव्हांखे कुंड चयोमांव उह कुंड अने हिकु तलाव आहे बाक़ी जेको पूल हूंदा आहिनि उहे पूल त हुनजी एतिरी गहिराई बि न हूंदी आहे के भई पाणि हुन में तरी सघूं छो के हुनजी गहिराई छह सत फुट हूंदी आहे हुन में त कहिड़ो बि माण्हू हुजे उहो आराम सां बीहु सघे माना नदीअ में वधीक मज़ो ईंदो आहे तरण जो ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी पसंदीदा जॻह नदी ज आहे